मिगी रुट्टी बनाना बड़ा गै जादा पसंद ऐ नमीं नमीं डिशां त्यार करनियां ऐक्सपैरीमैंट करना इक चीज गी दो त्रै बारी अलग तरीके कन्नै बनाना मीं बड़ा गै पसंद ऐ ते हून जियां तुसेंगी सनानी आं जियां कोई मैह्मान आई जंदा नी तोआढ़े घर ओह् तोआढ़ी कुसै डिश दी तारीफ करदा कि तुसें कल परसों बनाई ही बड़ी गै शैल बनाई ही ऐं ते इ'यां कोई आक्खी ओड़दा तुसेंगी ते ओह् जेल्लै तुस ओह्दी फरमाईश उप्पर ओह् डिश बनाने ना ते ओह् खराब होई जंदी ठीक ऐ ओह् जियां मेरे कन्नै बीती दी ऐ इक दिन गल्ल होई में बनाए राजमांह् उ'नें आखेआ राजमांह् बनाने लेकिन कि'यां आह्ले प्याज़ टमाटर जियां में प्याज़ टमाटर नोहाड़े अन्दर पाए ते मे कोला मेरे कोल केह् हा कि टमाटर इक्को हा ठीक ऐ ते में ओह् पाया ते केह् होई गेआ जली गेआ जियां ओह् जली गेआ ते फिर मेरे कोल आप्शन निं रेहा क्योंकि ओह्दे बिच्च फ्रैगनैंस आनी ही सारे सड़ी दी है ना राजमांह् इ'यां लग्गने हे कि थल्लै लग्गी दे हून में केह् करां ओह् चीज़ मेरी होई जानी ही खराब फिर में केह् कीता उसी वेस्ट निं कीता कि दबारा में सारियां चीजां करनियां पौनियां में अपनी क्रियेटिविटी कीती नोहाड़े बिच्च थोह्ड़ा देहीं पाई ओड़ेआ ते थोह्ड़ी नेही पाई ओड़ी मलाई ते इ'यां बनाया ओह्दे कन्नै केह् होएआ ओह् बड़ा गै सोआद बने राजमांह् कुसै पता गै निं लग्गेआ कि मेरे जेह्ड़े राजमांह् हे ओह् थल्लै लग्गे दे हे जां नेईं लग्गे दे हे ते दिक्खो जेल्लै थोआड़े कन्नै बी कोई ऐसी चीज़ होए डरना निं ठीक ऐ जियां तुसें रैसिपी सिक्खी दी होऐ अगर ओह् उ'आं नेईं बनै ते ओह्दे च अपनी क्रियेटिविटी पाओ जो उस बेल्लै मजूदा इंग्रीडैंस हे ते ओह्दे तरीके कन्नै में उसी यूज करियै ते उसी पाई ओड़ेआ जेह्दे कन्नै केह् होएआ मेरे जेह्ड़े राजमांह् हे बड़े गै शैल बने ते जेह्ड़े मैह्मान मेरे घर आए दे हो उ'नें बड़ा गै सोआद लाइयै खाद्धा नेईं ते दिक्खो वेस्ट होई जाने हे इ'यां गै इक दिन में चौलें गी कीता मेरे थोह्ड़े चौल रेही गे ओह् थोह्ड़े लिगड़े लिगड़े बने दे हे में केह् कीता दूए बारी नोहाड़े अन्दर केह् कीता दूए दिन थोह्ड़ा ओह् करियै उसी तड़का मारियै ते नोहाड़ी कढ़ी बनाई ओड़ी जेह्दे कन्नै मेरे चौल बी बची गे होर जेह्ड़ी नोहाड़ी वेस्टेज़ ही ते ओह् बी बची गेई ते असें मज़े कन्नै सोआद लाइयै खाद्धे